आं दाखालै दाबा गंथाम बायदोंमोन सुर्ज' पाहाराव बेरायनो थांखालि दा बे दाबाजों थाइजौ गोमोन लेबनाय आपेल फिथाइ लेबनायाव जोबोद मोजां आरो नखराव गंनै बाहायनो होदोंमोन मैगं हानायावबो जोबोद मोजां गोबौ आरो दाबसेफ्राव थांबाबो बेगाव लानानै थांजायो लामा सामा माबाफोर फिथाइ सामथाय लेबनानै जानो आङो दा जोबोद मोजां मोनदों बे सिखा फिसाखौ